دہلی کا سیاسی نظام طاقت کے عہدے میں مرکزیت اور وسائل کی مقامی حکومتوں تک منتقلی کے لیے ایک خاص ڈھانچے پر کام کرتا ہے جو کہ وفاقیت مقامی خودمختاری اور بین الحکومتی تعلقات کے اصولوں پر مبنی ہے وفاقیت کے تحت دہلی کو نیشنل کیپٹل ریجن ہونے کے باوجود ایک مخصوص درجہ حاصل ہے یہاں ایک منتخب شدہ اسمبلی وزیر اعلیٰ اور مقامی حکومتیں یعنی میونسپل کارپوریشنس موجود ہیں تاہم پولیس عوامی نظم و نسق اور زمین جیسے اہم شعبے مرکزی حکومت کے دائرے میں آتے ہیں جو کچھ حد تک مقامی خود مختاری کو محدود کرتے ہیں مقامی خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے جوہترویں آئین ترمیم اہم کردار ادا کرتی ہے جس کے تحت شہری علاقوں میں میونسپل اداروں کو مضبوط کیا گیا دہلی میں تین اہم میونسپل کارپوریشنز جنوبی شمالی اور مشرقی دہلی عوامی سہولیات جیسے پانی صفائی ٹرانسپورٹ اور صحت کے معاملات سنبھالتی ہیں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں دہلی میٹرو کی مثال لی جا سکتی ہے جو مرکز اور دہلی حکومت کے اشتراک سے چلائی جاتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب بین الحکومتی تعاون ہو تو وسائل کی بہتر منتقلی اور خدمات کی فراہمی ممکن ہو جاتی ہے انتخابی تقاریر پالیسی دستاویزات اور منشورات میں بھی عدم مرکزیت کے عزم کا اظہار کیا جاتا ہے